हेलौ हेलौ हेलौ मा दे मा बुंनो बुंहरदो हेलौ आंथ' फन हरदों ओमफ्राय ओमफ्राय माथो क'क्राझारयाव हाबा जानानैबो एसेबो बेरायनोबो लेंबाय बाया माबाय बाया आंहा एसेबो टाउन सहरखौनो नुला न' सिङावनो खामानि मावसोमबाय थानोसै अमा आदार होन गोबोरखि गारनोसै मोसौ गायखेर सेरनोसै आंहा न' सिङावनो दामब्ले मावबाय थानांगौ एसेबो टाउनफ्राव लिंलांला आयौ बेरायाबा बोरै हाय जाम्बि बायदि न' सिङाव थाबाय थानांगौ आं लेखा गोरों जानानैलाय हालुवानि खामानि मावबाय थानांगौसि एसेसो बेरायनो लाङाबालाय आयौ आं क'क्राझारयावनो नै बे माबाखौ नुवाखै हनै क'क्राझारनि बे गारदेन गारदेननि बागाना बिराद मोजां मोजां साजायदों बयबो सेंग्रा सिख्ला बयबो पिकनिक जाहैयो गिलु बारु बेदर जौ दो दोख्ला लांनानै बायदिसिना टेब दामलायनाय बायदिसिना दामलायहैयो पिकनिक जाहैयो बेखौनो नुहैफेराखै आं खनसे दे खेबसे लांदो बोराय एसे आंखौबो एसे दाहार दुहार खालामदो बाल फैसाफोरखौ फैसाफोरखौ एसे दाहार दुहार खालामनानै एसे नायनाय नायदोनि गोसोफ्रा खुसि जाथोंसै एसे दाहार ला दाहार दुहार खालामदो होनदां माबा माबि फानलु फानलाफोर खालामबायदो एसे नायदिनि एसे एसे दंबावोना सम्फथिया सोरबा जोबो नामा मानसिनाव आखाय आथिं थानानै एसेसो दंबावो ना एलु एला एसे आथिं आखाय दङ एसे एलु एला गय फिफां गय फिथायफोर दोनाखै होनबा गय मजा फबनानै दोनाखै होनबा बेफोरखौनो फानदो एसे एसे दावफोर माबाफोर अमाफोर एसे फनला बायदो माबा माबि फानला बायदो एसे नायदिनि मा बोरै न' सिङाव थासोमबाय थानांगौ सि एसेसो नायदिनि क'क्राझारखौ एसे गोसोआनो सानति जाया आंहा न' सिङाव थाबाय थानानै गोसोआनो दुखु खोमसि दरसि मोनबाय थायो एसे टाउन नायबा स्रां मोनगोन दां हां बोराय दोनलांदो एसे एसे दोनलांदो अननानै तिनालियावबो नुजोबा तिनालियावनबो नुजोबा एसे क'क्राझारबा साबसिन जायोना न' गोजौ गोजौ बिलडिं बिराद गोजौ गोजौ बिराद दालां मोजां मोजां बानायथारबाय आं बेरायहैफेरथाराखै गाखोहैनो एसे लेंबानो जायोना बोराय एसे दालांफोर दालां गोजौ गोजौ बानायथारबायथ' हरैजाय मा होनो गेनद्राबिलि माबा थुरि बारि थिंजाय बेखौनो नुहै फेराखै आं फ्लाइ अभारखौनो बे दालांखौनो नुहैफेराखै ह' बे माबाखौनो माहोनो हाग्रामानि मिथिं जाग्रा न'आ मा होनो मोनलाय बेखौनो नुहेफेराखै इसे दोनलांदो मा गाखो हैफेराखै आङो एसे दोनलांदो अननानै नायनो लुबैथारदां एसे गोसोफ्रा सानथि जाथोंसै मा खोमसि दरसि न'आव थाबाय थानानै मा जानांगौ जाखो एसे दोनलांदो अननानै एसे दोनलांदो अननानै एसे दोनलां नों बोरायनि अननाय मोनाबा आंहा बोरैथो जानांगौ जाखो बिसि फिसाय अनलाय लायाबा थांलाय लायाबा बोरैथो गोसोआलाय खोमसि दरसि थालायनांगौ अनलायनांगौना एसेसो ओरैनोबा दाना रं नाम्बार थं नाम्बार जायो आजिखालिनि हिनजावफ्रा थिक नंला हौवाफ्राबो थिक नंला एसे अनलाय लायनानै बेरायाबा हा निउ इयार याव आयु निउ इयार जानोनो बिराथ गोबाव दंबावो दासो नै आगष्ट माबा फसिस तारिक दिनैसो हाबाब निउ इयार मोननो जि गोबाव दंबावो माला नेनो हानोसै आंहा गोसोआनो थानो हाला बेरायनो लुबैथारबाय एसे अननानै दोनलांबानो जायो आं नुफेरजोबाखै लेखा गोरोंबाबो न'आव खामानि मावसोमबाय थानानै गैया बेरायनोनो मोना हाबाब हाबाब हाबाब फिसाला सासे सानैनोनो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगौ टाइमयानो थांलाय लाङो बिसिबां बा न'आवनो थोरसि सिबलाय दावला सिबलाय माबा माबि मावलाय आयौ खामानियानो जोबाहाय बोराय बे न' नि माबा माबि एलु एला खामानि मावबाय थानानै जोंहा जाम्बि जानोसै नामा एसेसो दोनलाङाबा फाग्लाहाय ओरैनो बा हनै बे तितागुरियावबो साय जा साय आव बल खेला माबा खेला जानानै थांबाय मालाय एकहाजार गाहाम टिकिटनि मालाय बयबो नायबाय जोंहा गैया नुवा नोंबो दोनलांनो रोङा नोंबो थांनो रोङा सोरबा बिदि जायो दे दे दोन्थ'दो होनबा